हँ छैठमे से पहिले दिन नहा कऽ खैल जाइ छै नहाकऽ खयलहुँ अरबा अरबाइन खयलहुँ लहसुन पियाउज सब चीज बारि देलहुँ एक दिन पहलिये सब चीज बारिकऽ रहि गेलहुँ तब ओइकऽ विहान भेने फेनो से एक दिन पहिले अरबा लहसुन पियाउज बारलहुँ तकर बाद फेन ओइके बिहान भेने अरबा अरबाइन सब चीज खाकऽ नीमन निष्ठ कए कऽ कयलहुँ तकर बाद ओइ कऽ बिहान भेने खरना भेल खरना कयलहुँ खरना कयलाक बाद से भरि दिन सहलहुँ साँझमे खरना भेल नबका चूल्ही आनलहुँ नबका चूल्हीपर बढ़िआँ जकाँ बर्तनके धो माञ्जिकऽ ओइमे जा कऽ खीर बनेलहुँ खीर बनेलहुँ तऽ दूध देलहुँ चीन्नी अथी चाउर देलहुँ तकरा सीझेलहुँ तैमे गुड़ कनी एक ठोप गुड़ दए देलहुँ गुड़ देलहुँ चीन्नी देलहुँ तकरा जाकऽ बनेलहुँ बनाकऽ आओर राखलहुँ आओर राखिकऽ तब पाबनि करयके व्रत जहन आयल तहन हुनका नवेद देलहुँ नवेद दए कऽ नवेद देलहुँ नवेद दए कऽ ओइपर केला भेल सेब भेल जे भेल तऽ नवेद दए कऽ केला सेब खीर दए कऽ गङ्गा जल तुलसीके पत्ता ईसब दए कऽ कहुना कयलहुँ खीर नबेद देलहुँ नवेद देलाके बाद अपनो खयलहुँ अपनो खरना कयलहुँ आओर खरना कयलाके बाद ओइके बिहान भेने फेन ओ पाबनि भेल सँझुका अर्घ भेल सँझुका अर्घ दिन छिट्टा मङ्गेलहुँ अपन कोनिया मङ्गेलहुँ डगरा मङ्गेलहुँ सब चीज मङ्गैकऽ ढकना सरबा कुरबार कुशियार दीप ई सबटा मङ्गेलहुँ तब फेनो बजारसँ बजारसँ मङ्गेलहुँ आओर अथी लए अथी बजार गेलहुँ बजारसँ सूथनी रे आदी रे सेब रे समतोला रे अङ्गूर रे अथी अनार रे तब कहै छी ओएह हरदी रे आदी रे आदी हरदी उखियार पान सुपारी लड्डू ईसब मङ्गेलहुँ सब चीज भए गेल